बर' रावाव बर' रावखौ सम लायै सम सोलायबोनाय नुनो मोन्दों मानोना आजिखालि मानोना आजिखालि समाव बर' रावआ गोमालांओ लासै लासैनो मानोना गासैबो सुबुंआनो बर' रावखौ रायलायनो बर' रावखौ रायलायनायखौ गारनो हमबाय बर' राव बर' रावा लासै लासै गोमालांब्ला अब्ला बर' हारिआबो गोमानो हागौ बेनिखायनो बर' रावआ गोथाङै लाखिनो थाखाय गोथाङै लाखिनो बर' रावखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय जों बर' हारियानो गावबागाव रावखौ गारनानै थाङोबा बर' हारिया गोमालांगोन बेनिखायनो बर' रावखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बर' रावखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय बर' मिदियाम स्कुल गोबां खुलिनानै होनांगौ मानोना गासैबो बर' बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ इंलिस मिदियाम फोराव सोनानै बर'खौ खोमालांनो हमदों बेनिखायनो बर' मिदियाम आव बर' सुबुंफोरखौ सोनानै होनांगोन बेनिखायनो बर' हारिया गोथाङै थागोन बर' रावखौ लासै लासै सोलायबोनाय नुनो मोन्दों सोलायबोनाय नुनो मोन्दों मानोना

मानोना रावआ हारिनि बर' रावा हारिनि मोनसे गोनांथि राव गैयाबा बर' हारिया गैया बेनिखायनो राव थानानैसो हारि जायो बेनिखायनो हारिया गोगो थायोब्ला रावखौबो गोगो लाखिनांगोन हारिखौल' बुंनानै जाया मानोना रावा सोलिनांगोन राव गैयाब्लानो बर' हारि गैया गुबुन जायगायाव थाहैनानै गासैबो बर' सुबुंफोरा बर' रावखौ रायलायनो गारलांबाय बेनिखायनो बर'खौबो लांफानो थाखाय खावलायनाय जायो बर' राव गैयाब्ला बर' हारिया गोमालांगोन

बर' हारि गैलाबा जों गासिबो माहारिया गोमालांगोन गुबुन हारिनि आखाय सिङाव थांगोन बर' हारिखौ बर' हारिखौ गोगो लाखिथारनांगोन मानोना हारिया गोमालांबाथाय गैला बे संसाराव ना सुनानै जानांगोन बर' हारिया बेनिखायनो गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थां थांनो बानायनि गावनि धोरोमखौ लाखिनांगोन बर' हारिया गोदोनि समाव गोबां राजाफोर दंमोन नाथाय दानि जुगाव दानि जुगाव बर'फोरा गासिबो राजा एबा गासैखौबो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ गुबुन हारिजों सेनानै लाजाजोबबाय बेनिखायनो बेनिखायनो बर' रावखौ जौगाहोनो जों गासैबो साफा साफा सुबुंनाव गासिबो सुबुंफोरानो गावबागाव मोन्थाइ दं बेनिखायनो बर' रावाव बेनिखायनो बर' रावखौ गावबागावनो जौगाहोनांगोन गुबुन मालायखौल' लामा नायबा जानाय नङा बेनिखायनो बर' हारिया बेनिखायनो बर' हारिखौ रां जौगाहोनो गासैबो नों आं गासैबो मोन्थाइ दङ नों लिदार होननानै लिदार खौल' थुसोमबा जाया बिनिखायनो गासैबो खौसेथि जानानै गासैबो खौसेथि जानानै हारि जौगाहोनायाव जौगाहोनो हेफाजाब होनांगौ दानि जुगाव सरखारानो गावनि हारिखौ नागारलांनो हमदों मानोना सरखारा मानोना सरखारा रावफोरखौ सोलाय सोल' खालामना होनो नागिरो धोरोम गासैखौबो सोलाय सोल' खालामना होनो नागिरो बेनिखायनो हारिमु माहारिफोरखौ गोगो लाखिनानै लाखिनानै गासैआवबो दावगालांनो थाखाय गाव गावनो सांग्रांथि जानांगौ हारि गैया रायजो खार गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बर' रावखौ नासयनो गोबां नाजायो बेनिखायनो हारिनि हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव मोन्थाइ दं मानोना हारिखौ बिसोरबो जौगाहोनांगौ जौगाहोनांगौ बेनिखायनो बेनिखायनो हारिखौ जौगाहोनायाव जों गासैबो मदद होनांगौ जों गासैबो मदद होनांगौ हारि जौगानायाव गोबां गोबां हेफाजाब होलायाबा गाव गावनि हारियानो गोमालांगोन बेनिखायनो हारि जौगानायाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा नासयनायखौ नुनो मोन्दों बेनिखायनो हारिखौ जौगाहोनायाव नों आं गासैबो खौसेथि जायाबा जौगाहोनो हानाय नङा हारि जौगाहोनायाव गासैबो खौसेथि जा नङाबा हारिया गोमालांनो हमगासिनो हारि गैया माने हारिमु गैया बेनिखायनो गासैखौबो लोगोसे लाफानानै दावगालांनागौ दा फरायनाय एबा फरायनाय जानाय बिथिङावल' नङा गासैबो धोरोमखौ लानानै धोरोम हारिखौ लानानै दावगानांगौ नङाबा संसारा बर' हारिया थानाय नङा बर' हारिया बर' रावखौ लासै लासै गोमाबोनाय नुनो मोन्दों मानोना गासैबो सुबुंफ्रा गुबुन हारिनि सुबुंजों जुलि जायै जायै गुबुन हारिनि रावखौ राव माहारि गोसो सोलाय सोलाय लानो हमगासिनि बेनिखायनो बर' रावाव हारिखौ हारि माहारि आरो गासैखौबो लांफानांगौ हारि माहारि गैयामाने बे बुहुमाव धोरोमबो गैया हारि मानसि थार जानानै थांनानै थानानै लाब गैया बेनिखायनो माहारिखौ जौगाहोनायाव जों साफ्रामबो हेफाजाब होनांगौ हेफाजाब होलायाबा बे हारिया मालाबाबो दावगालांनो हाया हारि दावगानायाव जों गासैबो सुबुंफोरा हेफाजाब होनांगौ हारि जौगानायखौ जों गासैबो जौगानायाव नाजानांगौ मानोना हारि जौगानायाव नों आं गासैबो हेफाजाब होलायाबा दावगालांनो हाया हारिखौ जौगाहोनायाव जों गासैबो खौसेथि जा नङाबा जों गासैबो गुबुन हारिनि आखाय सिङावसो थांगोन हरै सैमाफोरबायदि नासयनानै जाजागोन